कतहु जाइ छियै तऽ फोटो घिचबैमे बहुत अच्छा लागै छै भगवानके पास फोटो घिचबै छियै तऽ बहुत अच्छा लागै छै आओर जइसे फैमिली सभके साथमे जब जाइ छियै हमे तब फैमिलीके बीचमे फोटो सभ फैमिलीके साथ जब फोटो घिचबै छियै तऽ बहुत अच्छा लागै छै जे मोबाइलमे राखै छियै भाभी सभकेँ भी भेजै छियै बहीन सभकेँ भी भेजै छियै देखैमे अच्छा लागै छै ओहोसभ जे जाइ छै कतहु तऽ फोटो घिचाए कऽ राखै छै मोबाइलमे तऽ हमरो भेजै छै अच्छा लागै छै देखयमे उएह मोबाइलमे राखै छियै हमहूँ बौआ सभके भी फोटो घिचबै छियै तऽ उएह मोबाइलमे राखै छियै किएकि देखयमे अच्छा लागै छै बौआ सभके फोटो मन्दिर जाइ छियै भगवानके निकट फोटो घिचबै छियै ओतय की कहै छै ओतय गेलियै रहए से कोपाघाट ओतयसँ फोटो घिचा कऽ लाबलियैए ढेरिक फोटो छै मम्मी पप्पा सभकेँ देलियै आओर बहीन सभकेँ भेजलियैए आओर भाभी सभकेँ भेजलियैए ओहोसभ कतहुसँ आबै छै तऽ हमरो भेजै छै फोटो देखयमे अच्छा लागै छै फोटो